हेलो हम बाजैत छी बबली ठाकुर कहलहुँ हँ जे अभी बिहारमे की स्थिति चलैत छै फिलिम इण्डस्ट्रीके हमरा मैथलीके बारेमे जनकारी चाही की स्थिति बढ़िआँ छै बिहारके तऽ हमहूँ चाहैत छी किछु उसनोमे अपन अथी दिअ मैथलीमे हँ हमहूँ ओडिसन देबे चाहैत छियै मैथलीयेमे हँ से तऽ हमरा जनकारी हए तब कहब जे कहिआ आएब टाइम देब कए बजे अहाँसँ मीलू हाँ वाट्सप नम्बर ईहे छै हमर हँ तऽ हमहूँ चाहैत छी किछु काज करेके मैथलिये भाषामे किछु हमहूँ किछु काज करू हँ हँ हमर एगो दोस्त छथिन ओहो चाहैत छथिन जे मिथलाके कनि हमहूँ जा कऽ देखू बाहरके छथिन लेकिन कहलनि हँ जे कनि चलब अहाँकेँ साथ ओहो चाहैत छथिन मैथलीयेमे काज करेके हँ तऽ हमहूँ चाहैत छी जे ई बार मैथिलियेके कनी देखियै जे की केना छै तऽ अहाँ कहैत छी जे ठीक ठाक चलैत छै तऽ हमहूँ मैथलीयेमे ई बार काज करेके चाहैत छी ताहि से तऽ मिथलाके सुनैत छियै जे बड़ नीक आदमी छथिन मिथला बड आगे जाइबला छै भविष्यमे एहि लऽ कऽ तऽ हमहूँ चाहैत छी जे कनि मिथलासे जूड़ी ठीक छै तऽ हम कए तारिकके आबू अहाँकेँ ओतऽ ठीक छै तऽ देखियौ आइ तऽ नहिएँ काल्हि परसूमे छुट्टी होइया तऽ हम अबैत छी अपन दोस्तोके कहैत छी जे चलू अहूँ ओहिठाम हमसब काज करब हमहूँ तऽ चाहैत छी सुनैत छियै मिथलाके बड्ड बड़ाइ हमहूँ चाहैत छी जे मिथला आगे जाय हमरो सबके नाम रौशन